सारें कोला पैह्लें ते जेल्लै मेरा मूड़ बड़ा जैदा खराब होंदा में जि'यां आखदे ना फर्स्ट परैफरऐंस चीज ऐ जेह्ड़ी ओह् में डांस गी दिन्नी आं की के डांस करियै जेह्ड़ा बंदा ना इ'यां फ्रैश होई जंदा उसी के शांति थ्होंदी ते कन्नै दमाग जेल्लै थोह्ड़ा परेशान होऐ ना तां डांस करी लैना चाहिदा घूमी लैना चाहिदा गाने सुनी लैने चाहिदे इस गल्ला में डांस गी जैदा प्रैफर करनी आं उन्नै इक मेरे लाइफ बिच बड़ा पाजिटिव वे पैदा कीते दा